मां पेपर पढ़ंदो आहियां चित्र लेखा पढ़ंदो आहियां ऐं हिन में कल्याण पत्रिका ईंदी आहे गोरख पुर जी उहा पढ़ंदो आहियां घणियूं मां पत्रिकाऊं पढ़ंदो आहे पेपर पढ़ंदो आहे पत्रनि में शापताखी ईंदी आहे त उहा पढ़ंदो आहियां पत्रिकाऊं मां सभु पढ़ंदो आहियां लॻभॻि बाक़ी त हाणे जेका नॉवल कथा ईंदी आहिनि चोपड़ियूं किताबु उहे बि पढ़ंदो आहियां